आमी प्रेशर कुकर आनी उक्त्या आयदनांतले दोनूय जेवण दोनाय हातून जेवण तयार करतात पूण जेन्ना प्रेशर कुकर जेन्ना वापरतात तेन्ना उक्त्या आयदनाच्या जेवणा परस ताचो खूब टेस्ट डिफ्रंट आसता आनी उकत्या आयदनांतल्यान जो जेवण करता पळय त्या जेवणाचे जे हेल्थ इफेक्ट सुद्दां बरें आसत प्रेशर कुकरांतली तुका एक म्हणजे जेन्ना तुमची ती सीटी जी वाजता प्रेशर कुकराची ती प्रत्येक हाका डिफ्रंट डिफ्रंट आसता समजा शीत रांदता आनी समज तीन सीटी जाल्यार चार सीट्यो जाली जाल्यार तें शीत म्हणजे सोफ्ट जाता तशेंच उक्त्या आयदनांत तुमकां ते तुमचो ऑलरेडी टायम तुमकां खबर आसता कित्याक अमक्या टायमाचेर अमकें जातलें कित्याक हें तुमकां पयलींच खबर आसता सो त्या प्रमाणें तुमकां ते टायमाचे प्रमाणे तुमी तें करपाक शकता पूण तशें प्रेशर कुकरान जायना आनी म्हाका तरी अशें दिसता की जें उक्त्या आयदनाचे जेवण आसा तें हेल्थाक बरें आसा ताचे परस तें टेस्टूय खूब बरी आसता आनी प्रेशर कुकरान जें करता ताजे तें शीत आसूं किंवां आनी कसलो ये आसूं दाळ आसूं कितेंय आसूं तितलो टेस्ट तितलो आसना कित्याक तातूंतलें जें उदक आसता तें भितरलें भितर सुकता आनी हें जें उदक आसता उकतें आयदनातलें तें वेपरायज म्हणजे वाफ येवन तें भायर सरता